हेल्ल' हेल्ल' ओइ खोनादों मा जाखो ऐ मा मैगं नांगौ नोंनोलाय दङ दंजोबखायो गासैबो मैखुनालाय सेरसेयाव दाम जासाबदों दायो मैखुनखौ माबा लादो सेरसेयावहाय दायो नोंनो होनबालाय एसे खमाव हरगोन आरो ओइ मानसि गोबां दङ बुंनो हाला नों लांनोबालाय नोंनो बाहाय खमाव होगोन आरो अ आरो मा नांगौ ए तिनस' लादोलै तिनस' अ नों फैबा माथो होनबा आं एसे कमाव होगोनखौनो होनखादों

कबिया बारा नङा थरसेयाव दस ताकाकै होदों अ अ जागोन दे जागोन फैलाय लांफैलाय लांफैबानो जागोन दे ए माब्ला फैगोन हा मैखुना ना नोंनो बेसेबां नांगौ ए सेरबाबालाय होनबा न'आव थांना लायनांसिगोन आरो दखानाव इसेल' दङ खावसेखौ न'आव थांना लायनांगोन नों लांनो फैथारगोनबा सोरखौबा हगारहरसिगोन आरो लायनो अ आं दा बर्त'मान अ

अ अ जागोन दे आरो मा जेबो नांला दे होनबालाय दे दे अ दे अ दे दे जागोन दे